भारत लोकशाही देश आहे त हिनमें नागरिकन जी सुरक्षा अने नि समाज जी शांती जाम ज़रूरी आहे अने समाज में सभिनी खे हिक ॿिए सां मिली झुली करे रहणु अने खपे देश में बड़ंदो क्राइम घटिजणु खपे हिकु ॿिए खे सम्झणु खपे सभिनी खे सोचणु खपे की भई साम्हूं वारो छा आहे चए थो मददगार खे मदद करणी खपे सभिनी जे लाइ सुठो ई सोचणु खपे कंहिंजो बुरो न सोचणु खपे त ई पाण हिक ॿिए जी सुरक्षा हिकु ॿिए जी सुरक्षा मतिलबु की नागरिकन जी सुरक्षा थींदी नागरिकन जी सुरक्षा थींदी हिकु ॿिए खे सम्झंदासीं त समाज में शांती आपो आप अची वेंदी विश्व में क्राइम जेको वधंदो थो वञे चोरी लूटपाट मारामारी खून वधंदा था वञनि इन्हनि घटाइणा खपनि हिकु ॿिए जे अंदरु पाण खे सम्झणु खपे हिक ॿिए जे सम्झी करे भाईचारे जी भावना खे जॻाइण खपे भाईचारो आणण खपे प्रेम आणण खपे त पाण ये क्राइम न कंदासीं सख़्तु नियम हुजणा खपनि कानून ॿि पाण चवंदा आहियूं न बसि वॾनि माण्हुनि जी ॿुधे थो पैसनि वारे जी ॿुधे थो ग़रीबनि जी नथो ॿुधे सही माण्हू जो साथ नथो ॾिए पैसो मिली वियो हुन माण्हू जो साथ ॾींदो आहे ईअं न हुजणु खपे समाज में सभु इक्वल हिकु ई आहिनि सभिनी खे न बराबरि हक़ मिलणा खपनि कानून बि सभिनी सा गॾु ॿीठलु हुजणु खपे अने जेके बि ये ऊंधा कम कनि न इन्हनि जे लाइ सख़्तु नियम हुजणु खपनि उन नियम खे न पालन करणु त हुननि खे कड़क मां कड़क सजा मिलणु खपे मुंहिंजे देश खे अॻियां वधाइण जे लाइ हे सभु ज़रूरी आहिनि शयूं हिकु एकता हुजणु खपे सभिनी जे अंदरु भाईचारो हुजणु खपे हिकु ॿिए खे सम्झणु खपे